यदि देखा जाए तो राजस्थान अपने आप में ही एक आर्ट और कल्चर का देश है शहर है राजस्थान में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिस में कि आर्ट और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है राजस्थान के जो जयपुरी चादरें जयपुरी प्रिंट हैं वो सब से ज़्यादा फेमस है तो मैं ये चाहूंगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं तथा युवा जो हैं युवा पीढ़ी जो अभी जवान है वो लोग इन आर्ट को कलाओं को इन कलाकृतियों को सीखें समझें और आगे चल के इनमें अपना भविष्य बना सकें जिस से कि वो अपने भविष्य में कुछ ना कुछ हाथ में हुनर ला सकें ताकि वह अपना भविष्य में कुछ भी काम कर सकें जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा चल रही है उस सब को देखते हुए कोई भी भूखा ना सोए हर किसी के हाथ में कोई ना कोई कला होनी चाहिए जिससे की वह अपना पालन पोषण कर सके आगे बढ़ सके